हम लोग जब छोटे थे

तब मिट्टी के मकान थे बने थे उसमें हम लोग चित्रकारी का काम बहुत ढंग से करते थे उसमें जो है पहले उसको बनाया जाता था फिर कि कच्ची मिट्टी से लेस लगाया जाता था चित्र और लेस लगाया जाता है फिर उसको जो है जब लेस लिस जाता था तब वो जो है उसको सफाई करने के लिए उस पर मिट्टी के साथ ही मिट्टी के उस पर पुताई की जाती थी पुताई करने के बाद उसमें गोबर से जमीन लीपी जाती थी उसमें जो है तरह तरह से सब आइटम बनते थे मिट्टी के उसमें मिट्टी से पुताई करके उसमें चित्र बनाए जाते थे लकड़ी या भूस के द्वारा उसमें अच्छे अच्छे चित्र बनाए जाते थे और उसको फिर बुरुश द्वारा उसमें रंगाई की जाती थी इसलिए कि मकान की शोभा बढ़े और उसमें जो था चित्रकारी करके उसको फिर थोड़े थोड़े रंगों से रंग दिया जाता था उसमें कई रंग डिजाइन किए जाते थे कि उसमें जो है फूल पत्ती और फल बनाए जाते थे वो कोई पत्ती हरी या फल बनाने के लिए उसमें मिट्टी के प्रकार के उसमें बनाए जाते थे कि मालूम हो कि ये फल इसमें लगते हैं और उसके ढंग से रंगाई हरा पीला पीला फल और हरा भी बन जाता था और वो देखने में बहुत सुन्दर लगता था फिर विकास आगे मकान के उस पर रंगाई करके अपना और जो है डिजाइन बनाई जाती थी कि दूर से देखने वाले को शोभा लगे और धीरे धीरे ए विकास होता रहा फिर कच्ची मिट्टी का काम धीरे धीरे कम हो गया उसके बाद जो है यहाँ पक्के मकानों की धीरे धीरे सिलसिला जारी हुआ तो इसमें जो है ईंट पत्थर का काम होता रहा अब और आधे आगे विकास बढ़ा तब जो है उसमें आटोमेटिक काम सब होने लगा मशीनों द्वारा काम होने लगा फिर रंगाई पुताई ये सब पक्के मकानों की होने लगी इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते बहुत सुन्दर मामला हो गया और हम लोग जब छोटे थे तब बहुत रूचि थी खेलने खिलाने की धीरे धीरे मकान और ये सब बनाने की सोभा बढ़ाने के लिए हम लोग उसको बनाया करते थे उसमें डिजाइन खींचा करते थे ये सब छोटे पन में जो है वो बात थी वो चीज थी अच्छे अच्छे मकान जब कहीं से देख आते थे कि हमारे पड़ोसी का मकान बहुत बढ़िया बना है तो हम अपने घर में आकर वही डिजाइन वही काम करने के लिए प्रेरित होते थे यदि कहीं मिट्टी सफेद खुदाई करके तालों से लाकर घर में उसको बाल्टी में भिगोकर तब घर की पुताई करते या कही कही काली पीली मिट्टी मिल जाती थी उसको भी थोड़े थोड़ी थोड़ी जगह पर पोतते थे कि डिजाईन बढ़िया सुन्दर बने और और उससे उसका गेट उसका गोबर मिट्टी से पोताई करके उसमें अच्छी अच्छी डिजाइनें बेले काटकर वही मिट्टी की बनाया करते थे इसी प्रकार हम अपने मकानों में हम मिट्टी ज्यादा सब उसमें अच्छी अच्छी डिजाइन काटकर रखते थे कि कोई देखे तो कहे कि हाँ मकान शोभा दे रहा है इसी प्रकार हम छोटे से बड़े होते गए मकान तैयार किया गया उसमें फिर पहले ढेले द्वारा दीवाल उठती थी धीरे धीरे वो मिट्टी के ईंटा पत्थर पर बनाया जाने लगा जब ईंटा गारा से बन जाते थे तब उसमें मिट्टी और भूसा द्वारा उसमें अच्छी लेसाई करके उसमें डिजाइन काटी जाती थी